रही प्रसाधन और साधन की बातें आप कितना योग्य एक बनने से पहले आदमी इतना इतना दिक्कत से चलते थे पैदल चलते थे और साइकिल से चलते थे घोड़े चलते थे अब तो इतना बड़ा साधन बन गया है इतनी बड़ी व्यवस्थाएँ हो गई हैं हर प्रकार के साधन हैं ऐरोप्लेन है है छोटी गाड़ियाँ ऑटो हैं और इतना सस्तए का कियात है अब आदमी कमाई से हो गया तो उसको लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है और इतने बड़े साधन हो गए हैं इससे आदमी के लिए सुविधा हो गई और समय की बचत भी हुई समय की बचत होने से आदमी का काम आगे चलता है और इतने साधन बन गए जहाँ कोई साधन नहीं था वहाँ अनेक आज साधन हो गए हैं उपयोगिता हो गई है हर ढंग के काम हो गए हैं और आदमी पैदल चलता था जहाँ एक दिन का काम था वहाँ उसको तीन दिन लगता था लेकिन आज वही काम कितने आसान से कितने ढंग से और कितने जुगाड़ से हो रहा है अगर हम को कहीं दूर जाना है तो हमारे लिए अनेक साधन है या निजी साधन करें या जैसे ऑटो हुआ बस हुई रेल गाड़ियाँ हुईं अनेकों प्रकार के हैं पवित्त साधन हो गए हैं पहले था आदमी के लिए इतनी बड़ी सुविधा नहीं थी इतना बड़ा पैसा नहीं था वो अनेक प्रकार के काम को कर ले और आज इतना जो उद्योग है कि आदमी हवाई जहाज़ से चल रहा है निजी साधन कर ले रहा है और हर प्रकार के साधनों से उसका काम चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर का दूर विदेशों का हर चीज़ का आदमी प्रकरण कर रहा है घूम रहा है टहल रहा है किस से साधन से आज के आधुनिक से इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है कि जो हमारा काम दो दिन में हो रहा था वो एक घंटे में होने वाला है इससे हम इसको बहुत बड़ी सुविधाएँ मिल रही

दूर दूर की यात्रा दूर दूर के सफर सब साधनों द्वारा हो रहे हैं इससे हमारे टाइम की बचत हो रही है ये हम लोगों की सोच है ये आज भी आज देश की उन्नति ये हम लोगों को काम दे रही है कि आज हमारे देश के अंदर इतना बड़ा विकास इतना बड़ा संदोग और इतनी साधनों का योगदान हो गया है कि हम लोग के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है और पहले इतना बड़ा आधुनिक नहीं था और आदमी के लिए हर प्रकार की दिक्कतें थी और इससे आदमी पीड़ित होता था परेशान होता था कहीं आने जाने की अशुविधाएँ होती थी उस में वो आदमी दिक्कत उठाता था और इससे उसकी बहुत बड़ी हानि होती थी लेकिन आज आधुनिक तौर से हम अपने लिए इतना बड़ा सुंदर और इतना बड़ा प्रसाधन हो गया है कि हमारे लिए किसी प्रकार की कोई औरिथ और कोई दिक्कत नहीं हो रही है इससे हम बहुत बहुत संतुष्ट हैं और हमारे देश की उन्नति के लिए हम प्रशासन करते हैं कि हमारा देश इसी प्रकार से प्रगति पर चले और इसी प्रकार से हमेशा सोचता रहे और हमारे जन जीवन प्राणियों के लिए कि उनका समदौड़ भी चले और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ये आधुनिक युग से हमारा बहुत बड़ा संस्कार रहे और इससे हम बहुत बड़े संतुष्ट हैं आप से ये निवेदन है कि इसी प्रकार योगदान करते रहें देश को सफ़ल बनाते रहें देश के बारे में सोचते रहें और इससे हमारे देश का जन जीवन का हर प्राणियों का सब से ज़्यादा उपकार होगा और इससे हम बहुत बड़े संतुष्ट रहेंगे आने वाली प्रकृति भी इससे पीढ़ियाँ भी हर प्रकार से संतुष्ट रहेंगी देश का उद्धार होगा जन जीवन सब पार होगा यही हमारा अनुरोध है